हैल्लो हांजी हांजी हांजी पंत जी गल्ल सनाओ आटो आह्ले बोल्ला दे हांजी मिं सनाओ एह् इत्थै रियासी बिच असें ना एह् जाना कुतै कुतै इयां कुतै चक्कर लाने ई जाना कुतै ते सनाओ एह् चनकाह् दा तुस रियासी तक किन्ना फेरा लैंदे अच्छा पंज सौ रपेया ठीक ऐ ते हां ते अगर तुसें इत्थुआं मिकी कुतै धनसर बाबै लेना होऐ ते फ्ही तुस किन्ने पैसे लैने तिन सौ रपेया आन जान करना जां इयां छड़ी इक साइड इक साइड दा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते फ्ही तुसैं अगर मि इत्थां तुसैं कदें डगन टाप जाना पेया ते नौ सौ रपेया बस तुसें पता है डगन टाप है कुत्थै ऐ मौह्र कोला बी उप्पर चढ़ना पौंदा त्रीह् चाली किलोमीटर अच्छ अच्छा ते तुसें मतलब मिगी कोई मतलब पंज छे सवारियें बिच इक सवारी दा फेरा सना दे अच्छा इन्ना फेरा अच्छा नौ सौ रपेया ठीक ऐ ते और मिं आखंग कदें कोई एह् काशी कासी बट्टा कुत्थे ऐ अच्छा ते ओह् पन्द्रां बी मैंट लगदे ते किन्ने पैसे दो सौ तक होई जाना चलो जी अच्छा ते फ्ही एह् तुसैं कदें इत्थोआं असेंई इत्थै जाना पेया एह् केह् आखदे जी इक जगह यरो इत्थै पैंथल दे कोल इक खुल्ली दी इक ओ केह् आखदे उसी कोह्की जगह ओह् उप्पर जाइयै न्हौंदे जि्त्थै हां आखदे ना उत्थै ओ चलो पैंथल दे कोल रौह्न देयो इत्थै झज्जर कोटली केह् इत्थै सनाओ इत्थै झज्जर कोटली जाने दा किन्ना सत्त सौ रपेया ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ सनानेआं तुसें फ्ही पूरी गल्ल शल करियै नि ठीक ऐ